जि'यां की में तुसें ई दस्सां की साढ़े पंज भारती जेह्ड़े स्टेटें दे नांऽ न ते रस्ते ते जि'यां गोआ पैह्ले नंबर गोआ फ्ही राज्यस्थान दूऐ नंबर त्रीयै नंबर पंजाब चौथे नंबर हरियाणा पंजमें नंबर गुजरात एह् जेह्ड़े साढ़े पंज स्टेटें नांऽ जेह्ड़े दस्से न